मध्य प्रदेश एइया में हम ऐतिहासिक स्थलों को विरासत के रूप में देखते आ रहें हैं जहाँ उज्जैन में बड़ी उज्जैन में बड़ी धूम धाम से मनाया जाता है और हमारे यहाँ पर्यटन स्थल हैं और मंदिरें हैं जैसे कि मैहर में माँ काली देवी और पर्यट स्थल को देख देखें तो हमारे यहाँ कुनिया जमुनिया मरइकला में बड़ी बड़ी मंदिरें हैं और हमारे यहाँ सतपुरा रिज़र्व पार्क टाइगर रिजर्व पार्क है वन विहार है बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और हमारे यहाँ कई तरेह के पर्यटन स्थल भी है जिन्हें हम कई वर्षों से देखते आ रहें हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण भी हैं जहाँ पर हम अपने प्राचीन प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों को देखते हैं उन्हें समझते हैं अपने यहाँ का जो कल्चर है उसे बड़ी धूम धाम से यहाँ मनाया जाता है और